خوشی بخش اور دلچسپ مہتی ماحول فراہم کرنے کے لئے آؤٹلیٹ میں دلچسپ رنگینیں موسیقی اور مناظر سنگھارنے کی تر تربیات کرے آؤٹلیٹ کو دوستانہ اور متعاون جگہ بنائے جہاں کھلاڑی اچھے طریقے سے مل کر کھیل سکے اور تجربات اور مشورے تبادلہ کر سکے آپ آؤٹ آؤٹلیٹ میں تنسیب کی تربیات جیسے کہ خوراک پینے کا پانی پیش کرنا اور اشتراک کی ممکن فراہم سک کر سکتے ہیں تا کہ کھلاڑی ان کے ماں باپ اپنے خود کو تندرست رکھ سکے آؤٹلیٹ میں تربیتی مواد جیسے کہ کھیل کی ہدایتیں اور تربیتی سینس فراہم کر کے کھلاڑیوں کی تربیت اور مہارتوں کی ترقی کا موقع دے روزانہ یا مہینہ کھیلوں کے اجتماعات یا مقابلے منظم کر کے کھلاڑیوں کو اہمیت دیں اور ان کو موجودہ پرفامس کی ترقی کا موقع فراہم کرے کھلاڑیوں کے درمیان ایک دوسرے کی مثبت تلامہ تام تاملات کو بڑھانے کی ترویج کریں تاکہ ان کی دلچسپیوں کو بڑھایا جا سکے کھلاڑیوں کو مخصوص وقت فراہم کرے تاکہ وہ اپنی دنیا کے شوقوں اور ہنسی مذاق کی بدلے میں وقت گزار سکے کھلاڑیوں کے جذباتی حمایت اور اشتراک سے نوازے نوازنے سے ان کی خود اعتمادی اور خوشی میں اضافہ ہوتا ہے مخصوص مقبولات اور مسابقات منظم کر کے کھلاڑیوں کو مسابقتی رو رو رخ کو بڑھانے کا موقع دے کھلاڑیوں کی اچھی فرفامس کو تقدیری انعام اور تثویق تثویق کے ذریعے شرائے تا کہ ان کی خوشیاں بڑھے یہ تربیت کھیلوں کے لوگوں کو تناؤ سے نجات دینے اور خوسی بخشنے کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی ہے